भाऊ तव्हां वटि भाॼियूं कहिड़ी कहिड़ी सुठियूं अवैलेबल आहिनि ताज़ियूं सुठियूं ॿुधायो जेके ताज़े में ताज़ियूं सुठियूं भाॼियूं हुजनिव उहो ॿुधायो अच्छा टमाटा घणे किलो आहिनि भाऊ छा भाऊ हेॾो महांगू रखियो अथव कोई हिसाब सां ॿुधायो ठीकु आहे तव्हां मूंखे हिकु किलो टमाटा कढी रखो मुंहिंजे लाइ तूरियूं अथव तव्हां वटि हा त मुंहिंजे लाइ अधु किलो तूरियूं कढी रखो अच्छा ॿियो छा छा अथव परवेल अथव पाउ खनि परवेल बि सुठियूं चूंॾे करे कढी ॾियो ऐं हा सावा मिर्च खपनि थोरा सौ ग्राम खनि सावा मिर्च गुलु गोभी अधु किलो हुजे मेहा अथव सुठी क्वालिटी हुजनव त पाउ खनि मेहा बि विझो हाणे तव्हां हिसाबु लॻायो घणो हिसाबु थींदो आहे भाऊ अघु बराबरि लॻायो सभिजिनि शयुनि जो पंज सौ पंजाहु कुझु डिस्काउंट त ॾियो ठीकु आहे ठीकु आहे तव्हां जो ठीकु आहे ठीकु आहे जय झूलेलाल